हाँ हमें अगर आमतौर पर कहीं सुरच यात्रा करनी हो और उसे आरामदायक बनाना हो तो हम उसके लिए एक योजना बनाते हैं जो कि एक सप्ताह दो सप्ताह पहले से बनाते हैं और अगर कहीं दूर की यात्रा हो तो वो एक महीने पहले से बनाते हैं इसकी योजना के लिए हम जैसे हमें कितने व्यक्ति जाना है और किस जगह जाना है तो हम अगर बस से जा रहे हों तो बस की सीटें आरक्षित करते हैं और इसी के साथ अगर हम रेल यात्रा कर रहे हों तो रेल के लिए भी हम आरक्षण टिकट लेते हैं क्योंकि आरक्षित सीट में हम आरामदायक सफ़र कर सकते हैं जो कि बहुत बढ़िया होता है जिस में हमें ज़्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता है हमारी यात्रा भी अच्छी होती है यह योजना बनाने पर ही हमें सुनिश्चित और सुरक्षित यात्रा मिलती है जिस से हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और हम सही से और अच्छे से यात्रा कर सकते हैं